खामानिनि अनगायैबो मेथाइ खननाय मोसानाय दामनाय देनाय खन्थाइ लिरनाय सुंद' सल' लिरनाय सल'मा लिरनाय बायदिखौ मोजां मोनो बेफोरनि गेजेरजों आं गावखौनो सासे फ्रि थायोबा आरो बे फ्रि खामानि थानायनि गेजेरजों गुबुन अबां माबा मोनसे रा सोलोंनो हागोन नामा माबा मोनसे रोंगोन नामा बेनो बेखौ साननो बेखौहाय मोनदांनो हायो आरो बे साननायनि गेजेरजों गावखौ एसे फ्रेस मोननो थाङो आरो फ्रि खामानियावनो अनगायैबो गुबुन गुबुन दङ बिनि गेजेरजों माखासे इन्सट्रुमेन्टफोरखौ जों सोलोंनो हायो जेराव खामानिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन फ्रि थानाय समाव बेफोरखौ जों सोलोंनो हायोबा देहायाव एसेबाबो मोजान मोनो आरो गोसोखौ गोजोननाय मोनो जेराव मा मोजां मोनो बेखौ ओ जोङो गावखौ मोनदांनो हायो